مجھے تصویری یا تخیلاتی پینٹنگس زیادہ پسند ہے کیونکہ ان میں فنکار

اپنی سوچ اور جذبات

آزادانہ طور پر ظاہر پڑھنے کا موقع ملتا ہے ایسی تصویریں نہ صرف خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ وہ ہمیں ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں حقیقت سے ہٹ کر کچھ نیا اور دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہے مجھے خاص طور پر مد مدھوبنی اور قلم کاری آرٹ بہت پسند ہے کیونکہ ان میں روایتی انداز کے ساتھ ساتھ بہت ساری تفصیل رنگ اور کہانیاں ہوتی ہے ان پینٹنگس کے ذریعے ایک مخصوص ثقافت علاقے پہچان اور تاریخ کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے جو بہت معلوماتی اور دلچسپ ہوتی ہے